पाणी असांजे जीवन में हिकु मुख्य ज़रूरत आहे पाणीअ जे बिना कोई इंसान जानवर पखी केर बि हुजे हुन खे पाणीअ जी तमामु घणी ज़रूरत पवंदी आहे अगरि पाणी न हुजे त केर बि ज़िंदो रई नथो सघे असांजे घर में पाणी सुबुह खां वठी राति ताईं सॼो ॾींहुं कमु ईंदो आहे जीअं त मां सुबुह जो मटिको घाघरि धोई करे पाणी भरे रखंदी आहियां जीअं सॼो ॾींहुं मुंहिंजे घर वारा पाणी पीउ सघनि ऐं उन मां मूंखे रोटी ठाहिण जे लाइ बि कमु ईंदो आहे उन खां पोइ पाणी मुखे कपिड़नि धुअण में बि कमु ईंदो आहे पोइ मूंखे बासण मलण लाइ बि पाणी कमु ईंदो आहे उन खां पोइ घर जी सफ़ाई लाइ बि पाणी कमु ईंदो आहे पाणीअ ज़ी ज़रूरत घर जे हर भाती जे सनान लाइ बि थींदी आहे मतिलबु त असांजे जीवन में पाणीअ जी घुर्ज पवे थी इन करे पाणी असांजे जीअण जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे